ہیلو ہیلو گڈ ایوننگ سر سر کل وہ ٹریننگ کے لیے پوچھنا تھا کل صبح میں ٹرینگ ہوگی جی سر جی سر جی سر اور ڈیفینس کا بتا رہے تھے آپ سر جی سر جی سر جی جی سر

جی سر جی سر اور وہ ڈ ڈفس کے لیے سر وہ بیٹ پٹ ساتھ میں لانا ہے یا پہلے پیڈ آگے کے پیڈ آگے کر کے بیڈ کو ساتھ ملانے جی پھر وہ جی سر جی جی سر جی سر

دیکھیے جی

جی سر جی

سر وہی بس فاسٹ بالنگ کے جو مطلب جو ان کے سامنے ڈیفینس کیسے کہتے ہیں یہ تو اسپن کا ہو گیا اور فاسٹ بالنگ کے سامنے ڈفینس مطلب بیک فوڈ پہ جا کے کرتے ہیں یا فرنٹ فوڈ سے کریں گے جی سر اوکے سر جی سر ٹھیک ہے سر گڈ ایونگ تھینک یو سر